आजकल की जो नई तकनीक है उसके कारण जो हमारे जो मनोरंजन है उसको वह काफ़ी उसमें बदलाव आ गया है आजकल लोग है जो फोन पर वीडियो देखते हैं गाने सुनते हैं जिससे हमें काफ़ी सारा अच्छा मनोरंजन हो जाता था पहले यह कह पहले यह नहीं था जो हमारे जो कुछ ही टेलीविजन थे उनमें हीं देख कर हम जो है मनोरंजन करते थे और जो रेडियो आता है उस पर हम गानों गाने को सुन कर फिर उसके माध्यम से मनोरंजन करते थे या फिर कोई भी हमारे जो प्राकृतिक खेल है उनको हम आपस में एकजुट हो कर कुछ लोग मिल कर के फिर कुछ भी अपना जो यहाँ के जो अपने जो क्षेत्र के जो गेम है जो खेल है उनको हम खेलते थे उन खेलों को खेल कर हम फिर मनोरंजन करते थे इस प्रकार से काफ़ी सारे खेल थे उनको हम खेल कर मनोरंजन करते थे लेकिन आधुनिक जो अभी के जो समय है उसमें मोबाइल है लैपटॉप है टेलीविजन है इंटरनेट है इसके माध्यम से लोग है अच्छे से मनोरंजन करते हैं